मोगथां मुलुगाव आङो माखासे बिजाबफोरखौ जोबोद मोजां मोनो जेरैबायदि मन'रन्जन लाहारिनि खारलुं सल'मा बे सल'मायाखौ आं मोजां मोन्नायनि जाहोना जाबाय मा बे सल'मायाव बर'नि माने आसार खान्थि आखु आखल बेफोर गासैबो बेरखां जोबदों होन्नानै आं सानो बर' गामिनि थार जाथायफोर आसारखान्थिफोर दोहोरोम फालिनाय बेफोर बेरखां जोबनायखौ नुनो मोनदोंखाय आं बिखौ बिनि जाथायफोरखौ नोंमारगौ बायदि मोनो बेखायनो आं बे बिजाबखौ मोजां मोनो आर लोगोसे जेरैबायदि जिउनि लामायाव होन्नाय बे डक्टर बिरेन्सि कुमार बर'नि एबा बिना बर'नि माने समाजारि सल'मा बेबायदिनो खारलुं सल'माखौ आं बर'नि साबसिन समाजारि सल'मा होन्नानै आं सानो गुबुन फारसेथिंजाय धरनिधर औवारिनि मैहुर सल'माखौ आं जोबोद मोजां मोनो मानोना बिथांनि बे सल'मायावबो बर'फोरनि आसार खान्थि आखु आखल दोहोरोम फालिनाय बे हुदाफ्रा बेरखांदोङो जेराव बर'नि आसार खान्थि दोहोरोम हारिमु बेफोरनि बागै सावगारि बेरखांनाय नुनो मोनो बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो बेबायदियै मैहुर सल'मायाव एबा आं एसे आगोलाव बुंनाय खरलुं सल'मायाव जों नुनो मोनदों बर'फ्रा हा गोदान लानानै बा गोसोफ्रा जेनेबा स्टेरियो माबा नङा गोजोर नोङा बिसोरो एसे गोसोआ खारलुं रोखोमनि थह मैहुर सल'मायाव बे रोखोमनि नुनो मोन्दों आरो खारलुं सल'मायावबो बेखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोसे बर'फ्रा दे गोदोनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जाबोदों बेखौबो बिजों हमनो हायो हाग्रायाव अरन बारियाव सरकारनि फिनानै दोन्नाय अरन बारियावहाय मि जुनाद मैहुर खालामहैनाय बेफोर बेयाव नुनो मोन्दों ना मैगं थाइगं मैगं मैलाफोर लाना फैनाय बेफोर नोजोराव गोग्लैदों थह बर' हारिनि बे आसार आखुफोरा बेयाव बेरखांनाय नुनो मोन्नायखाय आं बेफोर सल'माफोरखौ जोबोद मोजां मोनो